زندگی میں کھیلوں کی بہت اہمیت ہے بہت ضروری ہے کھیل ہماری زندگی میں ہمارے لئے اس سے ہمارا دماغی توازن صحیح رہتا ہے دماغ ایکٹیو رہتا ہے ہمیشہ ہم فریش فیل کرتے ہیں اور ہماری جسمانی صحت بھی صحیح رہتی ہے دل بھی دل کی دھڑکن بھی صحیح رہتی اور ایک طرح سے روزانہ کی ورزش ہو جاتی ہے جس سے ہمیں بیماریاں دور رہتی ہیں اس لئے ہمیں کھیل روزانہ کھیلنے چاہئیں اور رہی بات زندگی میں کھیلوں کو بھارت میں کھیلوں کی فروغ کے لئے تو ہماری سرکار جس کھیلوں کو گاؤں گاؤں شہر شہر ہر قصبے میں کھیلوں کو لے کر جا رہی ہے جس سے لوگ چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے لوگ کھیلوں کو پہچانے اور تو اب تو عورتوں تک کو کھیلوں کے لئے آگے بڑھا رہی ہے